हमारे क्षेत्र में दो तीन पूजा स्थल बहुत ही प्रमुख हैं और पुराने ज़माने के पुराने हैं जैसे कि माँ ज्वालामुखी मंदिर एक बहुत ही पुराना मंदिर है और शिव मंदिर ये भी बहुत पुराना मंदिर है माँ ज्वालामुखी मंदिर कि बहुत बड़ी कहानी है वह सक्तिपीठ मंदिर है यहाँ पर दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने आते हैं माँ ज्वालामुखी मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है यहाँ पे चैत्य नवरातन में बहुत बड़ा मेला लगता है चैत्य नवरातन में हम यहाँ पर एक महीने का मेला लगता है जिस में दूर दूर से लोग मेला घूमने भी आते हैं चैत्य नवरातन में हमारे मंदिर में दसवीं तक दस दिन तक लगातार बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा पूजा करने को भी जल्दी जगह नहीं मिलती है बहुत लम्बी लाइन लगती है और यहाँ के मुख्य पंडित श्लोकी मिश्रा हैं वह ग़रीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं वो ग़रीबों के लिए मुफ़्त भंडारे का मुफ़्त भंडारे का आयोजन करते हैं और ग़रीबों को मुफ़्त भोजन करते हैं हमारा प्राचीन मंदिर ज्वालामुखी मंदिर है